जय झूलेलाल हिकु मिन्ट बिहीजो हां हा हाणे ॿुधायो हरिओम साईं इहो पटाटा तव्हां घणे ॾिना अछा त ॾाढो अघु वधी वियो आहे हाणे त पटाटनि जो आहे सही आहे सही आहे अछा अछा कोई कोई वांदो नाहे हिकु कमु कयो तव्हां इहो किलो टमाटा ऐं किलो शकरकंद ऐं किलो वाङणु हा इहे टई इहे टई पैक करे लायो अछा इहो केरु आहे ॿियो इहो अथव शिमिला मिर्चु शि शिमिला मिर्चु अथव छा

हा चल मुंहिंजे ॿारनि खे हुंअ बि शिमिला मिर्च त ॾाढा ई वणंदा अथनि हा उहो शिमि ऐं इन्हनि खे त पाण इहो हा उहो ई ई भाॼियूं त हाणे हुंअ बि इहे सायूं पाण हुंअ बि खाइणी खपनि सियारे में हम्म ॿियो इहो पता ब गुल गोभी अथव छा

अछा अछा अॼु मूंखे त हुंअ बि मिक्स भाॼी मिक्स भाॼी ठाहिणी आहे उन में खपंदी रहंदी हम्म

हा हो बि सही ॻाल्हि आहे इहो तव्हां इहो विझी लायो न मिठी शक हीअ मिठी गजर विधव हिकिड़ी टमाटा विधव ऐं इहो ॿियो छा चयो मां तव्हांखे हींअर हीअं वाङण किलो वाग वाङण किलो हा उहो करे लायो शिमिला मिर्चु लायो अधु किलो अधु किलो करे लायो तव्हांजी छा भाॼियुं सुठियूं हूंदियूं आहिनि मां त हरु दफ़े तव्हां वटि ई ईंदी आहियां तव्हांखे ख़बरु अथव हरु दफ़े मां तव्हां वटि ई ईंदी आहियां घर में हम्म मूंखे ख़बरु हा असांजी पाड़ेवारी ख़ुदि चवंदी आहिनि भाऊई भाॼी ॾाढी सुठी अथसि ॾाढो टेस्ट सुठो ईंदी आहे ॾाढी ताज़ी हूंदी आहिनि बाक़ियुनि जी एॾी सुठी न हूंदी हम्म हम्म सही आहे सही आहे

हा भले तव्हां पंज भाॼियूं इहे पैक करे लायो मां खणी थी वञांव ठीकु आहे भले जय झूलेलाल